जॾहिं मूं वटि वक़्तु घटि हूंदो आहे या सामानु घटि हूंदो आहे त मां मुंहिंजे रसोई घर में वञी झटि खां झटि जेका रोटी थिए इअं बनाईंदी आहियां जीअं त खिचिड़ी बटेटा टमेटो फुल्को या चटणी फुल्को या तरियल बटेटा तरियल भीडियूं बटेटा अहिड़ी सवली सवली रोटी कंदी आहियां